हमरा इएह जानवर अच्छा लगै छै गाय आ गाय ठीक लागै छै ओकरा सेवा करैमे मोन लागै छै बकरी तकरी तऽ हमरा सभके नहि पोसए छिऐ केरुआ नहि पोसए छिऐ सेवा गायके करै छिऐ गायके सेवा करएमे आनन्द आबए छै आर किछु नहि पोसए छी

गायके सेवा करै छी सभी कऽ सेवा करएमे अच्छा लगै छै आरो सुनिके सेवा करएमे अच्छा नहि लगै छै खिना कऽ सेवा करए छै ओकरा लहाबै छी खिलाबै छिऐ पोसए छी